आंनि बादिब्ला गथ'फोरनि सोलोंनायनि थाखाय आरो साबसिन जौगानायनि थाखाय बे सोलोंथाइयारि बाथ्राखौ टि भि आरो अनलाइन आव मोनथावना खालामनांगौ मानोना टि भि आरो अनलाइन नि गेजेरजों माखासे मिथिखायै गियानफोरखौ माखासे बुजिमोनै बाथ्राफोरखौ बुजिहोनो हानायाव हेफाजाब होयो मानोना साफ्रोमबोनि मेलेमा फारफ्रोमबोथिंजाय मोनहास'वा नुनाय खोनाबोनाय बेफोरनि गेजेरजोंसो फरायसाफोरा गावसोरनि स्किल देभेल'पमेन्ट बेखौ सानफा एफा बारायहोनो हायो बेनिखायनो आंनि मथैब्ला बे आयदाफोरखौ गियान आयदाफोरखौ गथ'फोरनो फोरोंनायनि थाखाय सोलोंहोनायनि थाखाय टि भि एबा अनलाइन आव मोनथावना खालामहोनो हायो आंनि मिथिनायाव सोलोंथायनि सेनेल एबा वेबसाइट फोरा गुबुन गुबुन हारिनि गुबुन गुबुन रावनि गेजेराव गोबां दंब्लाबो बर' एबा बर' रावनि गेजेरजों फोसावनाय फोरोंनाय गोबां सेनेल आं दासिम बेबायदि नुनो मोनाखै बेफोरखौ हायोब्ला सेनेल एबा वेबसाइट फोरनि गेजेरजों गथ'फोरनि मेलेमखौ राफोद खालामनायनि थाखाय गोनांथि दं होननानै आं सानो